देखिऔ से जाति बनबैलए गेलहुँ ब्लॉकपर तऽ बाप रे एतेक आदमी एतेक आदमी छल से वहाँ तीन दिन हमसभ घुरि घुरिकऽ अएली घुरि घुरिकऽ अएली तऽ प्रशासन रहै तऽ ओ कहलखिन से अहाँसभ लाइनसँ नहि रहबै तऽ अहाँसभके नहि अथी हैत गन से तीन दिन तऽ दौड़ली तऽ हमहूँ मोनमे ठानि लेली कि से तऽ ई तऽ हमरा प्रशासन एना एना कहलखिन हँ जे आपको खुट्टा गाड़ गड़ा हुआ है खुट्टा गड़ले रहेगा हमसभ नहि आपको अन्दर आने तऽ हमसभ कएली चारिगो पाँचगो बिचारली गेली तऽ हमसभ तीने बजे भोरमे से अपन जाकऽ आओर मेने गेट लग अपन बैठ रहली गन तऽ ततेक आओर तीन दिन चारि दिन तऽ तीन दिन तऽ दौड़बे कएली चारिम दिनमे जाकऽ मेने गेटपर अपन बैसि रहली सभगोटा वएह प्रशासनसँ अथी आओर कहि कहिके अपन कहलिए जे हमसभ आबि गेली हँ तऽ गेटेपर हमसभ बैठल रहली अपन बुझिऔ तीन बजेके बैसल बैसल हमसभ से ब्लॉक खुललै हँ नओ दस बजे एतेक हमसभ समय बरबाद कएली तब जाकऽ हमराके से जाति बनल गन जाति बनेली आओर तब से आधार कार्ड बनल तब गड़बड़ाएल तऽ कोर्ट जाइऔ सएह ने कि सएह फेर कोर्टके अथी भेल तऽ हुआँ गेली तऽ ओ बोलथिन उसको पास जाइए ओ बोलथिन उनको पास जाइए उसको पास जाइए तऽ आब कहिए कि से आब किसब करहुँ नहि करहुँ तऽ किनकरोसँ सलाह लेलिए तऽ कहलखिन जे जाउ हुआँ तऽ फेर कोर्ट गेली तऽ हुआँ जाकऽ से ओ कागज से सरिआएल गन तऽ बहुत ए इहो सरकारी काम बहुत से अथी होइत रहै हइ गन तऽ कोनाहुतोके अथी दौड़धूप करिके से अपना आधार बनि गेल जाति बनि गेल आवासी बनि गेल